जी हाँ आमतौर पर हम उन फ़ोटो को लेते है जो हमें अच्छे लगते हैं जैसे कि वृंदावन का प्रेम मंदिर रणथंबोर सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश हरिद्वार जयपुर का खोले के हनुमान जी और हमारे गाँव में हमारे चारों ओर का वातावरण हमारे घर वालों के फ़ोटो बच्चों के फ़ोटो और घर से संबन्धित फ़ोटो हमने फ़ोटो लिए है और वह हमें बहुत अच्छे लगते है फ़ोटो लेना हमे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह हमारे जो जीवन के छायाचित्र है उनको हम आगे देख सके इसलिए हम फ़ोटो लेते हैं क्योंकि हम आगे चल कर के हम अपने फ़ोटो को देख सके और उनके बारे में सोच सके के हम पहले यह थे अब यह है आगे क्या होगा तो हम इसलिए हमारे जीवन मैं फ़ोटो लेते हैं हमे फ़ोटो निकालना बहुत अच्छा लगता है अध्यात्म से जुड़े हमे फ़ोटो बहुत अच्छे लगते है जैसे कि राधा रानी का मंदिर कृष्ण राधा का मंदिर वृंदावन में जो कि हमें बोहोत अच्छा लगता है और हम उनके फ़ोटो लेना बहुत पसंद करते हैं और जयपुर में खोले के हनुमान जी हैं उनके भी फ़ोटो हैं और हमारे बच्चों के फ़ोटो हैं जैसे कि छोटे बच्चे हुए वे हमें बहुत पसंद हैं और घर वालों के है